हलो ओला मां लवीना भाटिया थी ॻाल्हायां चैम्बूर कैम्प मां मूंखे हिकु अर्जन्ट में गाॾी बुक करिणी आहे चइनि माण्हुनि जे लाइ मूंखे मीरा रोड वञिणो आहे मां चैम्बूर कैंप मां थी ॻाल्हियां मुंहिंजी एड्रेस तव्हां लिखो आर सी बेरेक नम्बर ॿ रूम नम्बर सत्रहां चैम्बूर कैंप नीअर बाय राज रेस्टारंट तव्हां हुते अची बीहंदा त असां पहुची वेंदासी महिरबानी करे गाॾी पंजे मिन्ट में मोकिलिजो असां बिल्कुलु रेडी बिठा आहियूं असां टे लेडीस आहियूं मां मुंहिंजी वॾी भेण मुंहिंजी ममी असांखे मीरा रोड वञिणो आहे उते कुझु मेडिकल प्रॉब्लम आहियो आहे असांखे तकिणो पहुचणो आहे गाॾी सुठी ॾिजो ड्राइवर तमामु सुठो ॾिजो हीअ न तकिण में वरी तकिणो हलाए थोरो संभाल सां बि हलाए असां लेडीस आहियूं अकेली ऐं वञणु तमामु ज़रूरी आहे इनकरे सुठो ड्राइवर मोकिलिजो गाॾी तव्हां आजू बाजू में किथे पंजे मिन्टे में बीठी हुजे तव्हां उहो ई मोकिलियो असां बिल्कुल तयारु बीठा आहियूं खाली हेठि लही ता तालो पाइ हेठि लहिणो आहे महिरबानी करे गाॾी मोकिलियो असांखे अर्जन्ट पहुचणो आहे मीरा रोड में